जनवरी लोह्ड़ी आंदी ऐ अस शैल मुंगफली रयौड़ियां अरग दि'न्ने अस सारी फैमली किट्ठे होइये पकवान पकाने आं ख'न्ने आं पकवान ख'न्ने आं सारे फैमली होइये खुश होने आं अस बड़ा बहोत जादा खुश होने आं होर खुशी खुशी ध्यार मनाने अस फ्ही मकर सरगांद बी मनाने अस खिचड़ी बनाने आं खिचड़ी मनसने अस बनाने आं दि'न्ने आं कंजकें गी पूजने अस सारे परिवार भगवान दा नांऽ जपने आं अस जी जी भुग्गे दा बरत गन्ना लैने मूली लैने अस भुग्गा बी कुट्टने आं तेल आह्नने आं सारा टब्बर फिर अस मनाने आं ध्यार खुशी खुशी जो ध्यार होऐ खुशी कन्नै मनाने अस धमदेहां बी आंदे गै बच्छ दुआ पूजने अस सारे सारियां स्हेलियां भैनां कट्ठे होइये जन्ने आं पूजन जन्ने आं अस ते सारी फैमली किट्ठी होई जंदी ऐ ते सारा उ'त्थें जन्ने आं अस मनान पूजने आं बच्छ दुआ ते बरत रखने आं फिर अस शैल त्यार श्यार होइये जन्ने आं बसाखी बी मनाने आं अस बसाखी मनाने आं शैल पकवान बनाने आं खन्ने आं सारी फैमली कट्ठी होइये बौहंदी ऐ ते सारे खंदे आं अस फिरी अस एह् बी मनाने ऐ एह्कड़ा ध्यार

ध्यार मनाने अस सारे हर इक ध्यार मनाने आं ते दिपावली मनाने आं ते शैल साफ सफाइयां करने आं अस कपडे़ खरीदने आं बच्चे ई पोआने आं आपें पाने आं साफ सूथरे सफाइयां करियै शैल घर मनाने आं पटाके दिवाली मनाने आं शैल पटाके आह्नने आं बच्चे चलांदे न खुश होंदे न सारा परिवार बी खुश होंदा ऐ शैल बेही जंदा खुशी खुशी बौहंदे न सारे गै पटाके ठोआलदे ते टिक्का आई जंदा फिरी ते भैनां जंदियां बीर गी टिक्का लांदिया न खुशी खुशी मिठाइयां लैंदियां शैल खुशियै कन्नै लांदियां न शैल हस्सी हस्सी जंदियां सारे गी शैल ध्यार औन खुशी खुशी औन सभनें ई शैल औन कुसै ई उ'ऐ लैआ निं आवै केईं बेचारे बडे़ दुखी होंदे बेचारे केइयें ई शैल औंदा केइयें ई निं शैल औंदा चलो भगवान सारे गै ध्यार शैल करन बच्छ दुआ बी बच्छ दुआ बी पूजने अस स्हेलियां भैनां कट्ठियां होइये जन्नियां शैल शैल शैल कपडे़ पाइये जन्ने आं पूजने आं रुट्ट बनाने अस ते सारे गीत बी गांदिया शैल खुश होंदियां त्यार श्यार होइये जंदियां न स्हेलियां भैनां सारियां कट्ठियां होइये जंदियां न

बसाखी बी बसाखी बी जन्ने आं ते शैल मनाने आं अस सारे गै ते बच्चे बडे़ खुश होंदे पकवान खंदे न शैल बनाने बब्बर पकाने परौंठियां पकाने घ्यूर पकाने खन्ने बच्चे बी खंदे आपें बी खाई लैने ते खुशी खुशी बच्चे बी बडे़ खुश होंदे दिपावली आई जंदी फिर ध्यार हर इक ध्यार औंदा शैल खुशी खुशी आंदा ऐ मकर सरगांद आंदी ऐ खिचड़ी बनाने आं अस कंजकां पूजने आं शैल ते खिचड़ी बनाने बी ऐं खन्ने बी ऐं मनसने बी ऐं अपने देवी देवतें दे बी जन्ने उ'त्थें बी चाढ़ने भुग्गे दा बरत बी आई जंदा ओह् बी करी लैने अस शैल जे खुशी खुशी होऐ सब किश खुशी खुशी होऐ मनै ई चैन होऐ ते सब किश होई जंदा नेईं चैन होऐ ते बंदा इ'यां रौहंदा ठीक ऐ ते चलो जो बी ध्यार होऐ शैल गै औन खुशी खुशी हस्सी खेढ़ियै मनाचै ते बाकी आह्ले बी मनान मनै ई शांति रौहंदी होर सारियां स्हेलियां भैनां सब कट्ठियां होंदिया न

धमदेह् बी औंदी ऐ ओह् बी अस मनाने आं हिंदुऐं दा साढ़ा इ'यै धर्म होंदा अपने जो बी अपने देवी देवतें दा ध्यार होना सब शैल औंदे सुख सांदी मनाने सारे दूनिया संगत सब खुश होंदी ऐ ते शांति शांति रौहंदी मनै च जेल्लै अस ध्यार मनाने आं मनै ई शांति होऐ ते चलो ध्यार बी शैल मनोई दे आं बच्चे साढ़े लोह्ड़ी मंग्गन जंदे सारे जंदे घर घर मंगदे लोह्ड़ी खुशी खुशी लोह्ड़ी होंदी ऐ असें बी लोह्ड़ी मंग्गन जाना अस आखने नेईं जाना ते बच्चे आखदे असें जाना लोह्ड़ी मंगनी असें चली जंदे बच्चे आखदे लोह्ड़ी गीत गांदे सब किश करदे बच्चे बड़ी खुश होंदे असें असें इ'न्ने पैसे आंदे लोह्ड़ी मंग्गियै आंदी सानूं उ'नें इ'न्ने दित्ते उ'नें इ'न्ने दित्ते बडे़ खुश होंदे ते लोह्ड़ी मंग्गने गी फिर पटाके आई जंदे उं'दे दिपावली आई जंदी साफ सफाइयां करने अस ते घर घर सारे रौनकां करी लैने शैल दीये बत्ती शैल जगाने फिर नराते आई जंदे नौ नराते रखने माता दे शैल दीया बत्ती बालने ते शैल अखंड जोत बालने अस ते सारे खुशी खुशी बेहियै मनांदे बरत बी रखी लैने बिच पूरे रखी लैने बिच घट्ट रखी लैने जेह्डे़ जेह्डे़ रखने होन रखी लैंदे बच्चे बी रखी लैंदे आपें बी रखी लैने अस इ'यां चलो ध्यार शैल मनाई लैने खुशी खुशी नै लंग्गी जंदा साढ़ा टैम जेह्ड़ा बी निकले चलो भगवान दी देया होइंदी ऐ ते सब किश ठीक होंदा ऐ रक्खड़ी औंदी ऐ ते फ्ही अस रक्खड़ी मनाने आं शैल जेल्लै जि'न्नें बी भ्राएं कोल रक्खड़ी पान जन्ने आं शैल खुशी खुशी जन्ने आं मिठाइयां लैने उं'दे ताहीं भ्राऽ सानूं बी शैल दिंदे सूट बी दिंदे पैसे बी दिंदे शैल खुशी खुशी औने आं अस भ्राएं दे घरा चलो एह् दिन सारें गी औन ते शैल होई जंदा शैल ध्यार औन ते सब लोग खुश होंदे सभनें ई भगवान शैल गै आवै माड़ा कुसै ई निं आवै ऐ बी केह् करना भगवान शांति रखे मनै च हर ध्यार शैल होंदे नाग पंचमी होंदी फ्ही ओह् अस आपें अपने देवी देवतें दे एह्बी ध्यार मनाने नाग पंचमी ते साफ सफाइयां करने सफाइयां करियै शैल ते फिर नाग पंचमी अस मनाने आं साढ़े सारा कबीला मनांदा ऐ ते नाग पंचमी हर साढ़े हिंदू धर्म दा इ'यै पकवान पकाने अस घ्यूर बनाने आं बब्बरू बनाने आं अस देवी देवतें मूहें ई लाने नाग पंचमी मनाने आं शैल खुशी खुशी मनाइयै ते फ्ही शांति जेल्लै होई जंदी ते फिरी शैल मनोई जंदा फिरी जन्मअष्टमी बी करने आं अस शैल मटकी फोड़दे बच्चे जन्मअष्टमी मनांदे शैल बड़ी बड़ी खुशी खुशी खुशी मनाई लैंदे फ्ही बडे़ खुश होंदे फ्ही अस शैल मनाई ऐ हर जगह् जगह् साढ़े हिंदू धर्मे दा हर हर जगह् जगह् मटकी फोड़दे न बच्चे ते बडे़ खुश होंदे नच्चदे नच्चदे भांगडे मारदे बाजे बजांदे खुशी खुशी मनांदे ध्यार शैल